मैंने अपनी मातृभाषा से अलग भाषा में कोई किताब अभी तक नही पढ़ी है और जब अपशन मिलेगा तो पढ़ पढूंगी और अनुवादित किताब के विषय में तो मेरा यह विचार है की जिसमें जब किताब को अनुवादित करके एक भाषा से दूसरी भाषा में बदला जाता है तो भाषा जटिल हो जाती है कई बार अर्थ भी बदल जाते हैं और हिंदी भाषा की एक किताब ऐसी है जिसे पूरे देश को और देश के साथ दुनियाभर को दुनियाभर के लोगों को पढ़ना चाहिए उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है और आज के युग के बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक इस किताबों को पढ़ना चाहिए